नमस्ते मैम नमस्ते बोलिए मैम क्या हाल है ठीक है मैम आगरा आपको घूमना है तो फिर आपको गाड़ी चाहिए चलिए मैम ठीक है तो फ़िर आपका आगरा और वाराणसी दोनों जगह घूमने में आपका कम स कम पाँच हजार रुपए लगेंगे मैम अब इतना दूर है तो फिर पैसा तो लगेगा ही न लगता है मैम अब आजकल जानती हैं क्या कहते हैं इतना दूर है इतना पैट्रोल महंगा है अब एक ड्राइवर अगर साथ में जाएगा तो उसका खर्चा आएगा पैट्रोल का खर्चा आता है और ये भी है कि कुछ बिगड़ गया कुछ बन गया तो ये सब भी क्लीयर करवाना पड़ता है अब सब कुछ हम लोग को इसी में तो मैनेज कर करना पड़ता है न मैम चलिए अब देख लेते हैं कितने लोग हैं आप लोग घूमने के लिए हाँ मैम वो तो हम बता रहे हैं कि आगरा भी जाएँगे तभी तो कह रहे हैं इतना भाड़ा लग जाएगा आपका वो ठीक है मैम लेकिन फिर भी मैम अब दोनों जगह घूमना है आप लोग कितने लोग हैं चार लोग हैं आप लोग ठीक है मैम तो आपके लिए एक छोटी गाड़ी चाहिए मैम चलिए मैम लेकिन मैम अब क्या बताएँ अब हम भी अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं लेकिन हो गया मैम आप बोल रही हैं इतना तो फिर हम भी कुछ कम करने के लिए सोच रहे हैं ठीक है सौ दो सौ का पेटी हाँ बो बात ठीक है मैम लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा सौ दो सौ कम कर सकते हैं और ज़्यादा कैसे कम कर सकते हैं अब इससे जा बता रहे हैं न कि हम सौ दो सौ कम कर सकते हैं इससे जादा तो कम नहीं हो पाएगा आपको बनारस में जैसे काशी घाट है काशी मंदिर है हर जगह हम घूमा देंगे आगरा का ताजमहल भी दिखा देंगे हम हर जगह घूमा देंगे ठीक है मैम ठीक है मैम आप जितना देना चाहती हैं आप हमको पैतीस सौ में बात पक्की ठीक है मैम